ٹیکنالوجی نے تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو اسکول یا کالج جانا ضروری ہوتا تھا لیکن اب آن لائن کلاسیز کے ذریعے وہ گھر بیٹھے اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ بے شمار تعلیمی ویڈیوز خاص طور پر یوٹیوب پر موجود ہے جن کی مدد سے طلبہ مشکل مضامین کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف ویب سائنس اور پلیٹفارمس جیسے کورسرہ اور خان اکیڈمی پر مفت یا فیس کے ساتھ آن لائن کورس دستیاب ہے جن سے نہ صرف اسکول و کالج کے طلبہ بلکہ ہر عمر کے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی بدولت اب داخلہ کا عمل بھی آن لائن ہو چکا ہے طلبہ کو فام لینے لائن میں لگنے یا اداروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ گھر بیٹھے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں ای کتابوں نے روایتی کتابوں کی جگہ لینا شروع کر دی ہے جو نہ صرف سستی ہوتی ہے بلکہ ہر وقت موبائل یا لیپ لیپ ٹاپ میں دستیاب بھی رہتی ہے تحقیق کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے مدد دی ہے اب طالب علم مختلف موضوعات پر آسانی سے تحقیقی مواد تلاش کر سکتی ہے آن لائن جرنلس آٹوگلرس اور ڈیجیٹل لائبریریاں ان کے لیے دستیاب ہے ٹیکنالوجی کی بدولت اب داخلہ کا عمل بھی آن لائن ہو چکا ہے طلبہ کو فام لینے لائن میں لگنے یا اداروں کی چکر لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ گھر بیٹھے آن لائن درخواست دے سکتے ہے ای کتابوں نے روایتی کتابوں کی جگہ لینا شروع کر دی ہے جو نہ صرف سستی ہوتی ہے بلکہ ہر وقت موبائل یا لیپ ٹاپ میں دستیاب بھی رہتی ہے تحقیق کے میدان میں دستیاب بھی رہتی ہے تحقیق کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے مدد دی ہے طالب علم مختلف موضوعات پر آسانی سے تحقیقی مواد تلاش کر سکتے ہیں آن لائن جنرل آٹوگلرس اور ڈیجیٹل لائبریریاں ان کے لیے دستیاب ہے مختصراً ٹیکنالوجی نے تعلیم کو زیادہ آسان سستا قابل رسائی اور مؤثر بنا دیا ہے آج کا طالب علم دنیا کے کسی بھی کونے سے بہترین اساتذہ اور تعلیمی مواد تک رسائی حاصل کر سکتا ہے